पालतु पशु पालतु पशु हमारे लाइफमे बहुते इम्पोर्टेन्ट छै पगहामे हमरो घरमे गाय छै गाय रखलासँ एक गाय एक पवित्र जानवर होइ छै हिन्दूरो एक माता कहि कऽ भी ओकरा सम्बोधित करलो जाइ छै गाय कऽ गाय रखलासँ गोबर जलाबन होइ छै गोबरसँ आओर दूध भी दय छै गाय आओर हमरो घर मऽ हमरा तऽ गाय पालना अच्छा लगै छै हमरो घरमे छै भी गाय आरो कुत्ता भी पालै छी कुत्ता घरो रखबाली करैत छै रातमे अगर कोई चोरी डकैती या कोइ भी चोर चोरा चोरी करै लऽ आबै छै गाँवमे तऽ ओ मे पहिलहि जे आदमी लोककेँ जे भौकके जगा दए छै तऽ आओर बकरी भी छै घरमे जेकरा बकरी रहलासँ अच्छा लगै छै गाँव घरमे बकरीसँ एकदम घरो साफ सुथरा रहैत छै आओर गाय भी पालना अच्छा होइत छै